हँ हम पूजा बाजि रहल छी हँ हेलो हम पूजा बाजि रहल छी हमर आङ्गनामे विवाह अछि हमरा दूध चाही दश लीटर करीब

अहाँ भेजबा सकैत छी सतरह तारिखके दश लीटर

अहाँ कतेकमे कतेक रुपैआ नहि नहि पचास रुपैआ लीटर थोड़के बिकाइ छै नहि नहि हम हम चालीस रूपे लीटर लेब नहि मिलते की हम लै छियै दूध की हमरा चाहबे करि अहीँ सँ नहि नहि एना कहुँ होइ ताहि सऽ नहि ने हेतै हमरा जरूरी अछि ताहि दुआरे अहाँ की दर ताहि से नहि ने होइ छै हम जतय लै छलहुॅं दूध ओतो नहि छै ओतुका ऑर्डर ओ छोट मोट दोकान छी ओतोऽ से नहि भऽ पैतै ताहि दुआरे अहाँ अहाँके पास अतेक अहाँ फैकटरी खोलने छी दूधके ताहि दुआरे अहाँके कहै छी पैंतालिसके दूध अहाँ कनियो नहि कम कऽ सकैत छी अतेक दूध नहि अबै छै अहाँ अहाँ आओर बजारमे जाके देखियौ नहि अतेक मे थोड़के होइ छै अतेकमे बहुत जादा दाम कहि रहल छियै अहाँ जरूरी छै ताहि दुआरे नहि एना करबै तब केना हेतै हँ भेज देब एहिके लिए धन्यवाद अहाँ एना देबै तऽ दोसरो दिन अहीँ से फेर लेब दूध